ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ سسٹم عام طور پر اچھا ہے ليكن کچھ مسائل ہيں جن پر كام كرنے كى ضرورت ہے ماليگاؤں ميں كئى ٹيک کمپنياں اور اسٹارٹ اپ ہيں اور يہ ايک تيزى سے بڑھتى ہوئى ٹيک ايجوكيشن اور ٹيكنالوجى صنعت كا گھر ہے اس كے نتيجے ميں ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ سسٹم كے ليے بہت سے اختنيارات دستياب ہيں ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ كے اچھے اہم اختيارات ميں شامل ہيں ٹيک کمپنياں اور اسٹارٹ اپ ماليگاؤں ميں بہت سى کمپنياں اور اسٹارٹ اپ ہيں جو اپنے ملازمين اور كميونٹى كو تکنيکى مدد اور تب تربيت فراہم كرتى ہيں ماليگاؤں ميں کئى ٹيک کلب اور تنظيميں ہيں جو ٹيک سرگرمياں ورکشاپ اور ديگر پروگرام پيش كرتى ہيں ماليگاؤں ميں كئى ٹيک ايجوکيشن ادارے ہيں جو تکنيکى كورسز اور ڈگرياں پيش کرتے ہيں ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ كے ليے کچھ مسائل شامل ہيں ماليگاؤں ايک نسبتاً ايک چھوٹا شہر ہے اس ليے يہاں ٹيک سپورٹ كے ليے دستياب وسائل کى تعداد محدود ہے ماليگاؤں کى ٹيک کمپن کميونٹى ميں تنوع كى كمى ہے جس سے کچھ افراد كے ليے سپورٹ حاصل كرنا مشكل ہو سکتا ہے ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ کو بہتر بنانے کے ليے کچھ کام کيا جاسکتا ہے ايک طريقہ يہ ہے کہ ٹيک ايجوکيشن اور تربيت کے ليے وسائل ميں اضافہ کيا جائے ايک اور طريقہ يہ ہے كہ ٹيک کمپن کميونٹى ميں تنوع کو فروغ ديا جائے مجموعى طور پر ماليگاؤں ميں ٹيک سپورٹ سسٹم عام طور پر اچھا ہے تاہم کچھ مسائل ہيں جن پر کام کرنے کى ضرورت ہے تاکہ يہ سسٹم مزيد قابل رسائى اور جامع ہو